हैलो मा'राज में तुसें ई स्वीमिंग दे बारै सनाना चाह्न्ना बचपन शा मिकी जेह्का तारियां मारने दा बड़ा गै जैदा शौक हा ते बचपन च अस में निक्का नेहा हा तां में मेरे दोस्त बड़े सारे जनें अस तारियां मारने ई चली जन्ने साढ़े कन्नै गै इक तौह् ऐ जिसदा नांऽ ऐ जिसी तवी गलांदे सूरजपुत्री ते अस उत्थूं तवी ई जंदे उठी हे निक्के निक्के होंदे हे ते तवी ई जाना असें ते तारियां तुरियां मारनियां में अपने दोस्तें कन्नै शर्त बी लान्ना शर्त बी लान्ना गुम्म तारी मारनी पुट्ठी तारी मारनी सिद्धी मारनी में उं'दा सारें शा अग्गें टप्पी जंदा हा ते इक हांडी साढ़ा भी इक बड़े दूर गे अस कुत्थै चन्हां उत्थै साढ़ा असें ई जैक्टां जुक्टां लोआइयां उत्थै साढ़ा कंपीटिशन करोआया उ'नें कंपीटिशन करोआया कंपीटिशन बिच उत्थै बी में उं'दे शा अग्गें टप्पी गेआ जेह्का मेरा एह् तारियां मारने दा जेह्का ऐक्सपिरियंस ऐ मेरा एह् ऐक्सपीरियंस ऐ कि में बचपन च बड़ा ई मतलब बड़ा गै जैदा स्ट्रगल कीता बड़ी जैदा मैह्नत कीती ते मैह्नत करियै जेह्कियां तारियां में कुसै बी तारुऐ गी मनदा नेईं हा में तारी मारने आस्तै ते चाहे ओह् बिच्चा कोई थल्ले दा डबरी दे बिच्चा किश कड्ढना होऐ तां में उब्भी कड्ढियै लेई औन्ना जैदा शा जैदा इक मिन्ट डेढ मिन्ट तक्कर में पानियै दे अंदर तक्कर रेही सकनां ते तारियां मारने दा ऐक्सपीरियंस जेह्का मिकी बचपन शा बड़ा जैदा ऐ ऐक्सपिरीयंस हा ते तारियां मारी मारी मारी मारी मारी मारी मारी मारी मारी मारी